अपन सुविधासे जे चलैए खेती पथारीसब चलैए खेती पथारीमे पहिले हर चलै रहै आब हर तऽ नहि चलैए आब ट्रैक्टरसे हल जोतल जाइए सबकिछु ट्रैक्टरेसे काम होइए बढ़िआँ खेती पथारी होइए आब हँ मने अपनोसे पहिले ओतेक नहि काम करै रहै आओर नहि करै रहै तऽ पहिले बहुत गरीबी रहै आब सब केओ काम करै लागलै अपन अपन तऽ ओहिमे आब गरीबी नहि छै सब हाथ पाएर लाड़ै छै अपन काम करै छै गाछ बिरिछ रोपै छै बढ़िआँ फल फूलसब लगबैए बाड़ी झाड़ीमे साग सबजी सबचीज फड़ैए बढ़िआँ होइए उपजा होइए खेतोमे उपजा होइए आब पानि समय समय पानि पड़ैए तऽ ओहोमे उपजा होइए बढ़िआँ होइए आओर उपजाउ नहि होइए तऽ मोन दुखी भए जाइए नहि भेल सबचीज रोपलहुँ आओर किछु नहि भेल इएहसब गाछो बिरिछ लगेलक यऽ खूब बढ़िआँ फल फूल फड़ैए ओहो मोन खुशी होइए आओर ओ अँ पहिले तऽ बहुत अथीके दिक्कत रहै पहिले ट्यूबवेल सब बहुत बहुतके नहि रहै आब सभके दरबज्जापर ट्यूबवेल भए गेलैए ट्यूबवेल भए गेलै तऽ ट्यूबवेलोसे बेबस्था करैए बहुत आदमी मोटरोसे काम करैए मोटर चलबैए इएहसब काम आओर घरके घरके काम रोजगार जे करै छी घरमे सिलाइओ मशीन सब यऽ ओहोसब चलबै छी ओहोसे काम चलैए आओर बाल बच्चासभ जे पढ़ाइ करैए मोबाइलेसे पढ़ाइ करैए ऑनलाइन पढ़ाइ होइ छै आओर वॉट्सअप चलबैए वॉट्सअपोसे सबचीज भेजैए फोटोसब शेयर करैए पढ़ाइ लिखाइमे सभके काम भए रहल यऽ मोन लगै रहल यऽ बढ़िआँसे आओर सभ अपन अपन काम करत तऽ सभकेँ अपना अपना फैदा हैत जतेक अपना अपना काम करत अपना अपना फैदा हैत सबचीज होइए बढ़िआँसे